आं फरायनायनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आं दा आंनि फरायनाया टेन पास ओ टेन पास लायनो टेनसिम फरायनाय जादों ओमफाय टेननिफ्राय आङो ओंखारनाय जादों बेनिफ्राय आं इसे न'नि प्रब्लेम ओ न'नि प्रब्लेम जानायनि थाखाय आङो जेन फरायनायखौ गारनाय जादों फारसे थाखा फैसानिबो प्रब्लेमनि थाखाय गारनाय जादों न'आव जोंहा गारजेनबो थिग गैया बिनि थाखाय आङो थाखा फैसानिबो प्रब्लेम बेनि थाखायनो स्कुलखौ आं गारनाय जादों जाहाथे न'खराव जाहाथे जानाय लोंनायनि थाखा एबा फैसा ओरैनो आखायाव इसे हेफाजाब जागोन साननानै आङो लासै लासै आं बिजनेस लायनाव ओंखारनाय जादों ओमफाय बिजनेस लायनाव ओंखारनानै आं दा बेखौनो गोसो होनानै मावगासिनो दङ ओमफ्राय दा आङो बिजनेस मावनाया दा जाहैबाय गयबो मावो गय गयनि बिजनेसबो मावो आङो ओमफ्राय नानि बिजनेसबो मावो प्लास ओमफ्राय जेखौ मोनो गासैबो बिजनेसखौ आं मावनाय जायो आरो न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय बे प्रब्लेमनि थाखाय बिदिनो गारनाङो गारनांगौ जादों दा ओमफ्राय आंनि साननाया बेनोसै मावनाया बेनोसै दा गोजोननाय थाबाय बेनोसै